میں اپنے بچپن میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا اس کی شروعات ٹاس سے ہوا کرتی تھی ٹاس کے بعد گیارہ دونوں جگہ دو ٹیم ہوا کرتی تھیں گیارہ گیارہ لوگوں کی اس کے بعد بولنگ ہوتی تھی بیٹنگ ہوتی تھی ہم بیٹنگ کرتے تھے اور پھر بیٹنگ کے بعد رن رن لیا کرتے تھے بھاگا کر اس کے اندر بھاگنا اور آرام سے کھیلنا سکس مارنا فور مارنا پھر اس کے بعد ہم ساری چیزیں کرنے کے بعد دوسری ٹیم کی نمبر آتا تھا وہ بولنگ کھے وہ بولنگ ہم بولنگ کرتے تھے وہ بیٹنگ کرتے تھے بیٹنگ کرنے کے بعد رن ہوتے تھے ہمارے ساتھ ایک امپائر بھی ہوا کرتے تھے جو سب کچھ بتاتے تھے کہ بھائی آپ آؤٹ ہو گئے آپ نے اچھا کھیلا آپ نے ایسا کھیلا اور ایسا کھیلنے کے بعد ہمیں بہت مزہ آتا تھا پھر اس کے بعد ساری چیزیں ہوتی تھیں کھیلتے رہتے تھے کھیلنے کے پچاس اوور ہوتے تھے جس کے اندر ایک اوور کے اندر چھ بالیں ہوا کرتی تھیں جس کے اندر نو ناٹ آؤٹ بھی جاتا تھا نو بال بھی جاتی تھی وائڈ بال بھی جاتی تھی یہ سب چیزیں ہم کھیلا کرتے تھے نو بال پہ رن نہیں ملا کرتے تھے اور وائڈ بال پہ بھی رن نہیں ملا کرتے تھے